हाँ सर नमस्ते सर वो सर मैं आया था सर मेरा पर्स खो गया था इस इस्कूल में वो लेंच हुआ था उससे पहले मेरा था लेंच उठने के बाद मेरा पर्स खो गया था और सर उसमें पूरा मेरा डॉकुमेंट है ऑफिस में जमा करने आया था सर उसमें तीन चार हजार रुपया भी था जी सर सर जी है उस पर रखे थे गिर गया अब थोड़ा देख लीजिए बच्चे जो लो हैं बोल दीजिए दिलवा दीजिए और सर ओ फिर हम आए थे भी बाद में तो गेट बंद था तो फिर हम गेट के बाहर से ही चले गए थे सर वो जो कोलिज में हम थे तो था उधर जब बच्चे जब खेल रहे थे हम भी लोग गए थे उधर उसके बाद कब गिर गया जी सर वो दोगो फिल्ड है उधर फिल्ड में सर क्या है सर मेरा डाकुमेंट सर वो सर वो कैसे क्या करेंगे हम अब फीस भी आए थे सर जमा करने के लिए उसमें तीन चार चार हजार रुपया भी है सर तो जी सर देख लीजिएगा तो फिर सर तब वो कल कब तक आएँगे परसों आएँ सर कल बंद रहेगा जी ठीक है सर नमस्ते